आ फेलियर सगळ्यां येता फेलियर नासतना स्पोर्ट्स ना कित्या जिखपा जाय जाल्यार तुका केत केन्ना हारपा पडटा न्हू सो बेस्ट थींग टू डू टू फेलियर तुका टॅकल करपा जाय जाल्यार हार्ड वर्क हार्ड वक प्रॅक्टीस करपा जाय चड आनी स्पोर्ट्सां हारपा जाय पडटा कित्याक सदां जिखले जाल्यार स्पोर्ट्स कसलो एक पाट नाल्या एक पार्ट तुज्या बरो प्लेयर आसोता नाल्या तुज्या बोर आनी कोण केन केन्ना बॅड लक आसोता पूण तेजेन तुका इम्प्रूव जावपा चांसीस बरो आसताय कित्या इम्प्रूव जावपा चान्सीस बरो आसताय सो तूं प्रॅक्टीस चड करूं लागता प्रॅक्टीस चड करूं लागता मागीर हार्ड वर्क आसा तुगेले डिसिप्लीन सारकें जाता तुगेले जायत जाता सो तुका तुका फेलियर तरी तुका हे डील करपा जाय जाल्या फस्ट थींग इज एक लुजर मायंडसेट दवरपा न्हू आनी फेलियर येताय सोगलें येताय फेलियर स्पोर्ट्सा जावं कित्याक फेलियर येताय तें घेवन बसप ना हार्ड वर्क करपा जाय सक्सेस कितको मेळटो ती चोपा जाय आनी सक्सेस मेळटाच लास्टाक पूण फेलियर एक ब्युटिफूल प्रोसेस असो ते सक्सेस मेळपा सो आत तूं कित्याकू फेल जालो इन स्पोर्ट्स ऑर इन एनी फिल्ड तुवें परतून हार्ड वर्क आनी प्रॅक्टीस करूं जाय हेजेन तूं सक्सेसफूल जातलो